मां राति जो घर जो कमकार लाहे वेठी चंड खे नियारींदी आहियां चंड जे पासे में जेको ध्रूव तारो आहे एॾो प्यारो वणंदड़ु लॻंदो आहे मूंखे ॾाढो वणंदो आहे उनजो नज़ारो मां रोज़ु वयी ॾिसंदी आहियां चांॾोकी रातियुनि में त ॾाढो वणंदड़ु नज़ारो हुंदो आहे उन ध्रूव तारे जूं ॾाढी आखाणियूं बि मां ॿुधियूं आहिनि